जय झूलेलाल असांजे भारत में घणनि ई किस्मनि जा फल फ्रूट भाॼिनि मिलनि थियूं अ मां हुननि मां चङे ई किस्मनि जा जूस ठाहींदी आहियां पंहिंजे घर परिवार खे पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे घोटु खे सभिनी खे पंहिजे घर जा ई जूस पिआरींदी आहियां जीअं त मौसमु जे हिसाब सां जीअं सिआरो अचे थो त मां वरी सिआरे में भाॼिनि जूं ताज़ियूं ताज़ियूं भाॼिनि जा जूस कढी करे ॿारनि खे पिआरींदी आहियां पंहिंजे घर परिवार खे ससु सोहुरे खे पिआरींदी आहियां सायूं भाॼियूं हूंदियूं आहिनि साई भाॼी थी गजरूं थियूं उन्हनि जा जूस कढी पिआरींदी आहिंयां ऐं चिकू शेक ठाहे करे पिआरानि ॿारनि खे खीर ॿीर विझी करे ॾाढो सुठो ठहंदो आहे सीताफल में बि खीर विझी करे मां ॿारनि खे जूस पिआरींदी आहियां अम्ब जो थींदो आहे गरमी अचे त पोइ गरमी में लिंबूअ जो जूस पिआं थादलि ठाहियां ऐं अनार बि ॾाढो सुठो हूंदो आहे अनार जो जूस ठाहियां उन सां खून वधंदो आहे हेल्थ ठहंदी आहे ॿारनि खे गजर ऐं मौसंबिनि जो जूस बि कढी ॾींदी आहियां ऐं अखियुनि जे बि लाइ ॾाढियूं सुठियूं आहिनि ये गजरूं ऐं मौसंबियूं सित ॿियो त ॿिया घणा ई जूस मां घर में ठाहींदी आहियां ॿाहिरां त कुझु घुराईंदी ई न आहियां घर में पाण बाज़ारि खां ॾाढा सुठा ठहंदा आहिनि असांजे भारत में घणनि ई किस्मनि जा फल फ्रूट भाॼियूं निकिरंदियूं आहिनि मां उन्हनि सभिनीनि जा जूस पंहिंजे घर में ई ॿारनि खे ठाहे ठाहे करे पिआरींदी आहियां इन सां मुंहिंजे ससु सोहुरा बि जाम ख़ुशि थींदा आहिनि उन्हनि खे बि पंहिंजे घर जा ई वणंदा आहिनि छाकाणि त घर में काई मिलावट न हूंदी आहे ऐं बाज़ारि में थोरी मिलावट जा जूस मिलंदा आहिनि घर जा ॾाढा फ्रेश जूस ठहंदा आहिनि